بہت سے ایسے موسمی تیوہار ہیں جیسے کہ ساون کا جب وہ آتا ہے تو اس میں کانوڑ کانوڑ یہ نکلتے ہیں کانوڑ لے کر نکلتے ہیں ہندو لوگ اور جب مکر سنکرانتی آتی ہے تو یہ کھانا بانٹا جاتا ہے اسی طرح مسلمان لوگ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھے جاتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ایک عید کا عید کا تیوہار آتا ہے بہت سے موسمی تیوہار ہیں ایسے یہ ساری چیزیں کرسٹمس کرسمس ہوتا ہے تو کرسمس منایا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی جیسے کہ اب یہ دسہرہ کا ٹائم چل رہا ہے اسی طرح بہت سے موسمی تیوہار